साढ़े डोगरें बिच्च ना बड़े तेहार होंदे न पैह्ला तेहार ते साढ़ा अस अपनी देआली पर मनान्नें ना ते देआली पर अस इन्नै खुशियां होंदियां भला अस पैह्लें गै मतलब कि थोह्ड़े दिनें पैह्लें गै सफाइयां सफूइयां सारें करनियां अंदर बाह्र सारे सफाई सफूई करियै पूजा रूम साफ करियै सारा किश करी कुरियै फिर त्यारियां सारियां करनियां फिर शैल सारे फिर त्यार श्यार होई हूइयै ते बनान्नें रुट्टी राट्टी दा त्यारियां करनियां बब्बरू फिर बनाने असें ऐं शोले बनाने राजमांह् बनाने पूड़ियां बी बना जे पूड़ियां जोह्दा खाने दा मन ऐ ते उ'न्नै पूड़िया फिर असें अपने अंदर जेह्ड़े ठाकर रक्खे दे होंदे भगवान उं'दे च नबेद बी लोआना पौंदा फिर अस अपने अग्गें पिच्छें बी दिन्ने होन्ने आं सारें गी दिन्ने होन्ने आं समझो ते देई दूइयै सारे उ'नें बी साढ़े घर औना असें बी औना ते खाइयै ते शैल खाना खूना सारियां मठेआइयां मठूइयां आह्ननियां ते सारे खुश होना ते बच्चें गी पैसे उं'दे दादी दादे पैसे देन बच्चे इन्ने खुश होंदे भला कि अज्ज देआली ऐ सानूं असें दीआ बालेआ ते असें गी पैसे थ्होई गे न ते सारे खुश होई जंदे ते अस जेल्लै अस भाई जेल्लै सौह्रे घर आए हे ना ते असें गी बी जेल्लै सस्स सौह्रे अग्गें दीए बालने ते उ'नें बी सानूं मबारखा देनियां ते पैसे देने असें आखेआ भाई साढ़े मेरे प्योकै बी अस बालदे होंदे हे अस दादी दादे अग्गें ते अग्गें सस्स सौह्रे अग्गें बी अस बाला दे आं तां बी असेंगी पैसे थ्होआ दे ऐ ते मजा गै मजा होई गेआ ते ओह्दे बाद फिर महाराज एह्कड़ियां ओह् होई गेआ ते फिर इक होर तेहार जेह्ड़ा होली दा बी तेहार होली दा बी असें रुट्टी राट्टी शैल बनानी बनूनी सारें किट्ठे बैट्ठियै खानी ते खाई खूइयै फिर मकवाई लैने रंग रंग मकवाइयै फिर सारें दे जाना अग्गें पिच्छें सारे म्हल्ले फिरना टुरना सारें गी रंग मलना फिर उ'नें बी औना फिर असें दौड़ना इद्धर उद्धर छप्पना छुप्पना फिर प्योकै बी जेल्लै होंदे हे साढ़े उत्थै उ'नें बी इक दुए दे बच्चे गी रंग मली मलियै कुसै ने सिहाइयां गै लेई लैनियां कुसै ने रंग लेई लैने कुसै ने संदूर लेई लैना कुसै ने किश लेई लैना ते करी कुरियै ते बड़ा गै मजा औंदा हा ते साढ़े डोगरें दे इन्ने समझो मतलब तेहार श्यार होंदे हे ना ते कोई स्हाब निं ते लोह्ड़ी जेल्लै औनी ते लोह्ड़ी दा बी इ'यो स्हाब ऐ ते लोह्ड़ी बी असें शैल करियै गै करदे जाना लोह्ड़ी बिच्च फिर ओह् साढ़ी मम्मी साढ़ी ने इन्ने शैल मतलब पूड़ियां बनानियां हर इक सब्जियां बनानियां जो जो असें गी पसंद होग असें उ'यै खानियां ते ओह् राजमांह् बनाओ एह् बनाओ आलू देहीं आह्ले आलू बड़े पसंद ओह्दे फ ओह्दे कन्नै बब्बरुएं कन्नै इन्ने पसंद न कोई स्हाब निं सारा किश गै देहीं आह्ले आलू खाइयै खाने ते कदें ओह् आलू कन्नै सो उं'दा सोआद गै बक्खरा ऐ खाने दा फिर ओह्दे बाद साढ़े इक जेह्ड़ा तेहार औंदा बच्छ दुआह् बच्छ दुआह ते साढ़े शैल अस मन्नने आं ना ओह् बी सारे कोला बड्डी होंदी ऐ की साढ़े बच्चे आस्तै साढ़े बड्डे सारे जिन्ने बी होंदे उं'दे बास्तै बच्छ दुआह् पूजने जन्ने होन्ने आं ते जेल्लै सारे म्हल्ले दियां जनानियें गी अस सनाई ओड़नें ते सारियां लेई पौंदियां पुच्छन एह् बिरढ़ कदूं सेड़ने ते अस सनाई ने होन्नें कि भला कि अज्ज सेड़ने न ते इन्ने बजे परतने ते इन्ने बजे गै करने नी करी कुरियै त्यारियां सारियां करी कुरियै रक्खी लैन्नें बिरढ़ सेड़ी लैने सेड़ी सूड़ियै ते फिर बच्छ दुआह् फिर पैह्ला अहें फलोहार बनाई लैना फलोहार बनाई बनूइयै फिर रक्खी ओड़ना कि अज्ज सुच्चा मूंह् ऐ साढ़ा असें ते अज्ज खानी निं ऐ फलोहार इक्कै बारी खाना जेल्लै पूजी पाज्जियै अस आग्गे है निं ते फिर असें केह् करना फलोहार बी बनाई ओड़ना फिर असें बनाने मिट्ठे रुट्ट मिट्ठे रुट्ट जेह्ड़े साढ़े बच्छ दुआह् च चढ़दे न ओह् अहें जेह्ड़े बिरढ़ सेड़े दे होंदे ओह् बी लेई लैन्नें ते गुड़ पाइयै शैल आटा गु'न्नना गु'न्नी ग'न्नियै सारा ते मिट्ठे बब्बरू बनाने ते कन्नै बनाने असें सिट्टू पिट्टू सिट्टू पिट्टू तुसें गी पता केह् होंदे न ओह् जेह्ड़े कि आटे च हल्दी पानी ते ओह्दे असें जेह्ड़े ओह् भगवान बनाने निक्के निक्के जेह्ड़े कट्टू बच्छू ते फिर उं'दे सिट्टू पिट्टू बनाइयै ते उं'दे ओह् बी चाढ़ने पौंदे फिर असें कोई सारा समान लेई लैना द्रु'ब्बां लेई लैनियां फ्रूट फ्राट लेई लैना पैसे लेई लैने गड़बे च पानी पाना हैं ओह् करने ताईं परिक्रमा करने बास्तै बच्छ दुआह् असें पूजने गी जाना परिक्रमा लेइयै सारियां ते करी कुरियै ते चली जाना असें में चल ते फिर पूज्जी पाज्जियै फिर अहें पूजने फिर अहें केह् ना बच्छ दुआह् दी ना क्हानियां बी सुननियां इक साढ़े ना ताई होंदी ही ते ओह् केह् करदी ही बच्छ दुआह् दी क्हानी सनांदी ही असें गी जेल्लै आखना भला कि गौआ दा गोहा दिक्खो भला इत्थै कुतै गौ है थुआढ़ी ते जेल्लै गौ जेल्लै दिक्खनी ना ते हां भाई गोहा सच्चें गै अग्गें जेल्लै दिक्खना ते गौ ने अग्गें गै गोहा कीते दा होना ते असें आखना एह् दिक्खो चमत्कार होई गेआ ते जेल्लै दिक्खना गोहे गी ते फिर असें जाना असें उस्सी बी इ'यां गै पूजना गोहे उप्पर उत्थै पानी असें देना गड़बे कन्नै धूफ बत्ती करनी शैल करियै धूफ बत्ती करी कुरियै ते असें केह् करना चने चुने जो बिरढ़ जेह्ड़े लेते दे होंदे ओह् असें सारे चाढ़ने चाढ़ी चूढ़ियै निं शैल करियै उत्थै रक्खी ओड़ने ते रक्खी रुक्खिै ते फिर उ'नें गी बी इ'यां करियै पूजना जेल्लै शैल करियै पूज्जेआ गवा गी बी ते फिर उत्थै गै खड़ोइयै सुननी क्हानी सुनियै ते भी केह् करना इक कंजकै गी जेह्ड़े सारियें गी देने रुट्ट इक इक रुट्ट देने उप्पर पैसे रक्खी ओड़ने दस दस रपेऽ रक्खो पंज पंज जिन्ने बी समझो जुड़न इन्ने गै ते सारें गी देई ओड़ने पैसे देई दूइयै ते इक इक रुट्ट सारें देने जेह्ड़े नेईं ना आए दे होंदे ते जिं'दी कुड़ियां नेईं आई दियां होंदियां उं'दे आस्तै घर घर पजाई ओड़ने ते घर घर पजाई पजूइयै ते फिर उ'नें देई ओड़ने फिर आइयै जेह्ड़े चने असें आंह्दे सेड़े आंह्दे ओह् सेड़े दे होंदे निं फ्ही घर आह्नने फिर असें चने बी मनसने घर आइयै ओह् बी साढ़े कोई रवाज ऐ भला कि असें घर चने मनसने घर आइयै केह् करना ढेरियां लानियां थल्लै ते ढेरियां लाई लूइयै असें चने सारे तेरां करियै तेरां सोहानियां होंदियां निं तेह्रें ज'गैं समझो असें रक्खने चने रक्खियै ते ओह् उप्पर रक्खने पैसे पैसे रक्खियै ते असें मनसने ते ओह् भी असें केह् करना कन्नै बनाने फुलके ओह् द्रोपड़ां होंदियां फुलके निं होंदे द्रोपड़ां होंदियां द्रोपड़ां उप्पर चने रक्खने कन्नै पैसे रक्खने ओह् बी असें कंजकें गी जाइयै देई औने भला ऐ लैओ अज्ज असें चने मनसे न असें बच्छ दुआही दे ते जेकर कुसै दे घर ब्याह् होए दा होग ना जि'यां मेरा मुड़ा होऐ मेरे मुड़े दा ब्याह् होए दा होऐ असें ओह्दा बी फिर असें जाइयै उं'दे बी चने ते द्रोपड़ां मनसनियां ते ओह् बी असें म्हल्लै बंडनियां ते रुट्ट बी बंडने उं'दे कन्नै होर बी समझो मठेआइयां मठूइयां पाइयै ते बंडनियां ते की भला साढ़े घर बड़ी बड्डी मबारख होई दी ऐ ते जेगर मुड़े दे अग्गें कोई पोतरा जां मेरा पोतरा गै होऐ दा होऐ जां किश होए दा होऐ ते असें ओह्दा बी असें ब'न्न चाढ़ना ते ओह्दा बी असें परोह्तैनी गी अपनी सूट बी देना पैसे बी देने डब्बा बी मठेआई दा देना ते जो बनेआ बुनेआ समान सारा ओह् बी देना ते ओह् करियै ते ओह् करी ओड़ना ते जेकर नूंह् आई दी ऐ ते नुहां ने बी करी ओड़ना असें सारे किसै करी ओड़ना ते एह् साढ़े समझो एह्कड़े जेह्ड़े तेहार होंदे न ते एह् परमंडल बी साढ़ा समझी लैओ कि बड़ा बड्डा मेला लग्गदा शैल इत्थै बी जेल्लै अमामस्या होंदी इन्नी दुनिया होंदी होई दी आई दी होंदी कोई स्हाब निं ते इत्थै बी सारे मंदरें मुंदरें जाना शैल समझो अज्ज मस्सेआ अज्ज पूड़ियां शोले खाने अज्ज एह् खाना अज्ज ओह् खाना ओह् सारा करी कुरियै ते असें सत्ते सबेल्लै कम्म शम्म मकाना मकाई मकूइयै ते चली जाना भला कि अज्ज भाई साढ़ा बड़ी बड्डा मेला चेत्तर चौदी दा मेला लग्गना इत्थै शैल जित्थै बी कुदै चेत्तर चौदी दा मेला लग्गै ओह् समाह्र लगदा साढ़े इत्थै अखनूरा दे अग्गें समाह् ज'गा दा नांऽ ऐ उत्थै उद्धर होई गेआ उत्थै मेला लग्गदा परमंडल मेला लग्गदा जित्थै बी तुस चली जाओ कुप्पी बी मेला लगदा हर ज'गा मेला लग्गे दा गै होंदा उत्थै बी अस चली जन्नें सारे तेहार साढ़े शैल गै होंदे न सौन म्हीना जेल्लै औंदा सौन म्हीने बिच्च बी अस शैल समझो रोज न्हाना ते मंदरैं जाना शैल एह् बी इक किसमै मतलब कि मेले ओह् तेहार गै होए साढ़े साढ़े डोगरें दे जेह्ड़े तेहार जिन्ने बी हैन साढ़े डोगरें दे बड़े गै शैल तेहार न कोई ओह् आखने दी ओह् निं ऐ बड़े गै सोह्ने न चलो ठीक ऐ